हालींच जानेवरीच्या म्हयन्यांत हांव ओडिसांत जाल्लें वर्ल्ड कप हॉकी वर्ल्ड कप पळोवपाक गेल्लो थंय ओडिसा सरकारान नवीन पटना आतांचो जो मुख्य मंत्री आसा ताणें हॉकी स्पोर्ट आमचो भारताचो अशें म्हणटात तो क्रिकेट आमी आतां आपणायला आनी हॉकी आमची ती डाउन जायत गेल्या पयलीं आमकां ऑल्मपिकांत गोल्ड मॅडलां मेळटालीं हालींच्या काळार ऑल्मपिकांत आमकां हॉकींत कांय मेळूक ना सुकी पडलां फाटले ऑल्मपिकांत आमकां सिल्वर मेळिल्लें नवीन पटना ह्या मुख्यमंत्र्यान हजारांनी कोटी गुंतवणूक करून दोन स्टॅडियम बांदल्या एक आसा तो ओडिसाचे राजधानी बुबनेशवराक आनी दुसरो रौर रौरखेला बांदिल्लो आसा आनी ताची कॅपेसिटी बरी वीस हजारा वयर आसा आनी थंयच्यान विंगड देशांत ते ऑस्ट्रेलिया म्हणा बेलजियम म्हणा जर्मनी तांचे टिमी आशिल्ल्या कारणान तांचे फॅन्स तांकां सपोर्ट करूंक आय़िल्ले ते म्हणटाले की बाबा हांगा भारतांत बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी बरें स्टॅट ऑफ द आर्ट्स स्टॅडियम बांदला आनी बरें आसा तांकांय खूब आवडलें आनी हॉकी हो आमचो मुळान भारताचो खेळ आनीकूय मुखार सरूंक जाय आनी फुडाराक आमकां पयलीं मेळटाले तशे ऑलम्पिकांत भांगरा पदक बी मेळपाक जाय धनराज पिल्लय आसतना आमी बरे आशिल्ले पूण आतां आमचे कडेन मदीं आमचे कडेन सरदार सिंह बी आशिल्लो आतां आमचे कडेन कांय खेळाडू बरे आसा आनी तरी आमी आनीकूय वयर सरपाक जाय आनी हॉकी हो असो स्पोर्ट आसा जे आतां पंदरा मिणटांचो एक कोर्टर दिल्ले कारणान एका वरान सोंपता आनी हॉकी हो असो स्पोर्ट आसा जाचे कायदे तांचे गव्हर्नींग बोडी दिसान दीस बदलत आसता